जि'यां साढ़े घर सब्जियां लगदियां सब्जियां किट्ठे होइयै लांदे उसी अस पानी दिन्ने गोड्डी दिंदे उसी अस दो त्रैऽ घैंटे उसी गोड्डी शोड्डी देने ई पानी शुनी देने होर बी साढ़ै सब्जियां फुल गोभी बंद गोभी गंढे थूम होर टमाटर आलू बगैरा किश किश लगदा अस उ'नें ई पानी दिन्ने गोड्डी शोड्डी दिन्ने उ'नें ई ओह् जि'यां साढ़े कनक लगदी अस ट्रैक्टर अग्गें अग्गें जंदा उसी ट्रैक्टरै अग्गें अग्गें उसी दिंदा जंदा अस उसी पिच्छें पिच्छें हैल कनक दानें सु'ट्टने होन्ने होर बी अस उसी हैल बी दिन्ने उत्थै उत्थै हैल छूल दिन्नें फ्ही जेल्लै साढ़ी कनक बड्डी होई जंदी जेल्लै बड्ढनें दे बाद अस बढदे असें बड्ढनें ई इन्ना टाइम लगदा असें दो त्रैऽ घंटे लगदे दो त्रैऽ घंटे इक इक इक खुम्बा बड्ढनें ई लगी जंदा कोई पंज छे दिनें च अस पूरे जन्ने बी साढ़े खुम्बे शुम्बे होन अस उसी कनक शुनक बड्ढियै ते पास्सै होई जन्ने भी जेल्लै ट्रैक्टर औंदा भी अस जेल्लै ट्रैक्टर औंदा भी असें ओह्लै गाह् गांह्दा ओह् बी अस झूटे लैंदे होर बी अस जेल्लै इ'यां ओह् गाह् गाह्नें आह्ला शुरू होई भी असें पूले सु'ट्टनें पूलें सु'ट्टियै ओह् पूले अस सु'ट्टदे रौंह्दे सु'टदे रौंह्दे असें ई बड़ा मजा औंदा पूले सु'ट्टनें और भी असें न्हौन्ने जेल्लै असें इन्ना पसीना औंदा पसीनें ई साढ़े असें जेल्लै पसीना औंदा साढ़े न्हौनें साढ़े नेईं बमारी होंदी नेईं किश होंदे लोक जि'यां कुसै ई बमारी होई जंदी कुसै ई फैट होई जंदा कुसै ई किश होई जंदा ओह्दे नै नेईं फैट होंदा नेईं किश नेईं बिमारी किश होंदा असें ई शैल अस जेल्लै गोड्डी शोडी करदे ठीक रौह्न्नें अस पूरे फिट रौह्न्नें साढ़ी इक्कै सलाह् तुस बी खेती बाड़ी करो और होर बी तुस खेती बाड़ी मक्कां बी राही सकदे मांह् मांह् राही सकदे होर बी बड़े जैदा किश होंदा कि तुस माहें गी राह्गे तुस पानी देओ उसी बाड्ढी देओ उसी ओह् देओ गोड्डी देओ गोड्डी देई शुइयै इ'यां निं भी बस गोड्डी शोडी देई ओड़ी ते बस नेईं उसी शैल दिक्खो होर उत्थै बांदर बी बड़े होंदे बांदर बी जेल्लै उसी जेल्लै ओह् फसलां ई पुट्टी ओड़न रोह् चढ़दा नुआढ़े कोला दूर निं जाना कश गै बैठे दे रौह्ना नुआढ़े शैल रक्खेआ करना भी शैल दिक्खना उसी कि बांदर निं औन बांदर अगर उ'नें ई नसाही ओड़ना और शैल खेती शेती करनी भी जेल्लै जेल्लै मक्कां बी बड्डियां होई जान भी नुआढ़े चा मक्कां मक्कां ओह् निकलदियां ओह निकलदा फ्ही अस जेल्लै ठडूं दे दिन होन असें मक्का उत्थै अग्गें खानियां उत्थै अग्गी दे अग्गें खानियां मक्का खानियां ते भी असें मक्कां भुन्नी शुन्नियै भी असें खानी भी असें भी तुसें ओह्दे नै तुसें निम्बू निम्बू लाइयै उसी लून निम्बू लून शून लाइयै मक्कें मतलब भी असें मक्कें खानियां किन्ना मजा औंदा इन्ना मजा असें ई कदें औंदा निं ऐ जिन्ना मक्कें ई खानें ई औंदा और कनक तुस आटा पेहाई सकदे आटा पेहाई शेहाई खाई सकदे और मक्कें होंदा ओह् ढोड्डे बनाओ ढोड्डे साग आह् आह् बड़े और मर्च आह् आह् सुआद मर्च शर्च पाइयै सुआद औंदा होर ढोड्डा खाओ आहा हा खाओ जां सागै कन्नै खाओ घ्यो कन्नै खाओ फुल्के बी तुस खाई सकदे जि'यां कोई धन औंदा भी नुआढ़े नै चौल बी होंदे चौल तुस खाई सकदे चौल दाली कन्नै खाओ मजा औंदा राजमांह् चौल खाओ आहा सुआद आई जंदा अस इ'यै चांह्दे कि अग्गें जि'यां अस करै दे खेती बाड़ी तुस बी करो और सारे तुस नेईं सारें लोक करन भी ठीक होई जंदा